मां हिकु दफ़ो पंहिंजे मित्रनि सां गॾु गिरनार चढ़ण वई हुअसि गिरनार में अंबा जी ताईं एशिया जो सभिनीनि खां वॾो रोपवे ठाहियो आहे असां अंबा जी ताईं हुते रोपवे में वियासीं अंबा जी खां दर्शन करे असां पोइ अॻियां चढ़णु पंहिंजी रीति न सीढ़ियूं चढी करे विया हुआसीं सीढ़ियूं चढ़ण में सी असां कुदरती कुदरती दृष्य जो आनंदु वठी रहियासीं ॻाल्हियूं ऐं मस्तियुनि सां सी सीढ़ी चढी रहियासीं चढ़े असां अंबा जी खां हेठि ॾिठो त गिरनार पर्वत ई इलाहीं सुंदरु अने अलोकिक ॾिसणु अचे पियो गिरनार पर्वत जी ख़ूबसूरती ॾिसी करे असां सभिनी जो मनु मोही वियो हुओ गिरनार की तंहिंखे घुमण लाइ ऐं चढ़ाई करण लाइ हिकु सुठी जॻह आहे उन सां असां जीअं चढ़ाई कंदा वियासीं असांखे अलॻि अलॻि प्रकृति जा दर्शन थींदा विया हुआ जीअं की अलॻि अलॻि पाण खे वण ॾिसणु मिलनि पिया अलॻि अलॻि पशू बिपाण खे ॾिसण मिलनि पिया अलॻि अलॻि आकाश में वादणा हधु ताईं त हेठि लही आहियां हुआ अलॻि अलॻि हवा जा झोका हली रहिया हुआ त पाण जो मनु उहो मोही विया हुआ ईअं चढ़ाई करण लाइ झूना गिरनार उहो हिकु सुठी जॻह आहे